हा मां हिकु दफ़ो अहिड़ो चित्र ठाहियो हुयो हिकु छटीअ जो चित्र कारी छटी जेका थींदी आहे उन जो चित्र ठाहियो हुओ त उनीअ वक़्त त मूंखे एॾो कुझु सम्झ में न आहियो लेकिन मां जंहिं महिल वार वार उन खे ॾिठो त मुखे उनीअ छटीअ में हिकड़ो घोड़े जो मुंहुं नज़र आहियो फोल्डिंग छटी हुई मूंखे घोड़े जो मुंहुं नज़र आयो घोड़ो जेको शक्तीअ ऐं हिमत ऐं साहस जो प्रतीक थींदो आहे त मूंखे इहो ॾिसी करे ॾाढो सुठो लॻो की असां स्टिल लाइफ में उहो सभ बि ॻोल्हे ता सघूं जेके असांजे मन जो भाव हूंदा आहिनि असांजे मन जा भाव हूंदा आहिनि उहे सभु असां ॻोल्हे था सघऊं पिया ऐं उन जो मूंखे ॾाढो गेहरो अर्थ लॻो ऐं मूंखे हिकु शक्ति पंहिंजो पाण में हिकिड़ो साहस हिकिड़ो हौसलो मूंखे पंहिंजे पाण में मेहसूस थियो